खेलना हेलो मेरा लड़की का शादी है खरीददारी अथी करना है टेंट उंट करना है कुर्सी लेना है सजाना ओजाना है किसी गर्मी का मौसम है पंखा कूलर भी करना है है आपके पास तो कूलर नहीं है तो तो कूल कूलर नहीं है तो पंखा है ना और पंखा है तो भी काम चल जाएगा मड़वा का सामान है मड़वा भी सजाना है फूल वूल है ओ कितना रुपैया लेगा लीजिएगा ना लेना है नहीं ना बोलिए ना बोल बोल दीजिएगा तो ठीक रहेगा ना

हाँ तो बोल दीजिए पचास वो कुर्सी चाहिए पचास वो टेबुल चाहिए बेड का सामान चाहिए हाँ हमारे सारे सुआसिन अच्छा आएगा मेहमानो रहेगा अच्छा अच्छा से अच्छा दीजिएगा कुर्सी अच्छा क्वालटी का टेबुल भी दीजिएगा बाहर से भी मेहमान सब आ रहा है और पचास हज़ार से कुछ कम नहीं कीजिएगा पचास हज़ार से कुछ कम नहीं कीजिएगा लड़की का न शादी है

नहीं अच्छा सामान अच्छा होना चाहिए काहे तो बाहर का मेहमान आएगा बाहर का मेहमान आएगा वो देखेगा ना सजा सजावट भी देखेगा हाँ भी जाना चाहिए अथि अच्छा मतलब माला फेरी भी पड़ता है इससे

क्या पच्चीस तारी पच्चीस तारीख का शादी है हाँ आठ रोज पहले गिरवाना है हाँ आठ रोज पहले गिरवाना है ठीक है रखते हैं तो